मुझे ऑफिस जाने से पहले सैंडविच पार्सल आर्डर किया था बट वह आने में पंद्रह मिनट लेट हो गया और डिलेवरी बॉय कह रहा है कि यदि आपको इतना ही जल्दी था तो आपसे हम जाकर ले आते सर हम इतना फास्ट नहीं कर सकते इस कारण मैं उसे यह डिलेवरी नहीं ले रहा हूँ पार्सल रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की बोर ऐसे मैं भी खराब किया इससे मेरी समस्या और बढ़ गई ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ मैं आज इसलिए मैं यह रिटर्न कर रहा हूँ